जीअं त मां चाहियां थो त असांजो हिंदूस्तान सुठे नमूने तरक़ी करे अॼु इंडिया में जाम सुविधाऊं आहिनि पर पढ़ाई लिखाई लाइ न सुविधाऊं थोरी घटि आहिनि जीअं फॉरेन कंट्रीअ में प्रोजेक्टर आंगनि ते पढ़ाई थिअनि थियूं ॿार तरक़ी कनि था सुठे नमूने असांजे इंडिया में बि मां चाहियां थो त गवर्नमेंट अहिड़ो कुझु करे क्वालीफाईड टीचर अचनि क्वालीफाईड मतिलबु ॿारनि खे पढ़ाइनि सुठे नमूने ॿारनि जो भविष्य ठहंदो ॿार अॻियां हली करे नालो रोशनु कंदा हिंदूस्तान जो हिंदूस्तान हिकदमि भविष्य उज्जवल थींदो